साढ़े भारत बिच्च बड़े चेंजां होइयां बड़ा किश दिक्खेआ पैह्ले सुने दा बी ऐ ओह् नेहियां चीज़ां हून नेईं हैन हून एह् चीज़ां नेईं हैन रेह्दियां न ते पैह्ले इन्ना गंद पेदा होंदा हा गली गलियें दिक्खो एह् ओह् गंद पौंदा हा ते हून सब किश ठीक ऐ साफ सफाइयां साफ़ सफाइयां पूरियां साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च जी

एड्डे एड्डे प्हाड़ माउटटेंस जिसी आखदे दिक्खने गी मज़ा आई जंदा